नमस्ते अंजली कैसी हो मेरा भी सब ठीक है कैसी पढ़ाई तुम्हारी चल रही है

मेरा भी अच्छा गया इग्ज़ाम तेरा यह बताइए कि आप जिस कॉलेज में है क्या वह महिला कॉलेज है हाँ मेरा भी महिला कॉलेज है अच्छा उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं जैसे जैसे कि मतलब पूरे कोई दिक़्क़त विक़्क़त दिक़्क़त वग़ैरह तो नहीं ना है आपको वहाँ पर हाँ तो वहाँ पर पढ़ाई कैसी चलती है अच्छा यह बताइए वहाँ पर जाने वाने में परेशानियाँ तो नहीं होती है ना आपको आपका कॉलेज का रास्ता वग़ैरह सही है ना सब का ज़्यादा दूर पड़ता है ठीक है मगर जाने में कोई दिक़्क़त तो नहीं होती है ना आपको ठीक है अच्छा यह बताइ

क्या मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है नहीं मेरे कॉलेज में तो कोई दिक़्क़त नहीं सारा सुविधाएँ हैं बस मेरा तो कॉलेज पास में है बस उसका रोड ख़राब है तो इसीलिए वहाँ जाने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है बट कोई बात नहीं है चलता है उतना

आप पढ़ती वढ़ती हैं कि नहीं वहाँ पर टीचर वीचर की सब की उपलब्धि है ना मेरे यहाँ तो साइंस का टीचर नहीं है मेरे कॉलेज में सब कोई बात नहीं बस यहाँ पर ना साइंस में फ़िजिक्स की टीचर का कमी है बोल रहें हैं कि आएँगे आएँगे बट आते नहीं हैं हाँ तेरे तेरे कॉलेज में तो टोटल है ना सब सब्जेक्ट के टीचर अच्छा है हाँ प्रिंसपल सर से तो कप्लेंट किए थे वही तो बोले आ रहे आ रहे बट आते थोड़ी हैं इसीलिए साइंस की सही से पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा फिज़िक्स की दो तीन महिला कॉलेज बहुत कम है हमारे यहाँ ना